हैलो जी डाक्टर जी गुड आफ्टरनून डाक्टर बोल्ला दे केह् हाल ऐ थुआढ़ा हां ठीक ते में बमार होई एह्दा हा दवाई लैनी ही सिर पीड़ होआ दी ही ढिड्ड पीड़ बखार जकाम लत्तें पीड़ां जिंदू पीड़ां टट्टियां बी होआ दियां यरो सच किश नेई हां खाद्धा यरो क्रीमची कुत्थै पौंदा उधमपूर ऐ जेह्का अच्छा किन्नै बजे खोह्लदे होंदे ओह् तुस ह्ट्टी अपनी ते रोज खोह्लने होन्ने तां ठीक ऐ यरो तां कल औंग थुआढ़े कोल ही हां बेही शराब नीं पीनी चाहिदी जेह्ड़ा थुहानू

तां ठीक ऐ घर बी देई ओड़गे दुआई तां ठीक ऐ नां यरो आहो

ठीक ऐ करनी चाहिदी बाकबी ओह् बमारियां ठीक ऐ फ्ही ठीक ऐ खरी